वैसे तो हमारे शहर या गाँव को सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएँ दी हैं बहुत अच्छी सुविधा दी भी है और दे भी रहे हैं लेकिन जैसे कि हमारे शै गाँव में स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अच्छा अस्पताल बन गया है वहाँ पर डॉक्टर भी है और उससे हमको वह फायदा हो रहा है कि हमको दौड़ दौड़कर जब बीमार हों तो शहर न जाना पड़े और परिवहन की भी बहुत सी सुविधाएँ हैं लेकिन चाहती हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा रेलवे का ट्रैक भी बने और हमको वह सुविधा भी मिले शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत सारे स्कूल खोले हैं गाँव गाँव में भी स्कूल खोल दिए हैं सड़कें बन गई हैं और जहाँ छोटे छोटे नदी नाले आते थे वहाँ पर भी पुल बना दिए हैं और बच्चों को यूनिफॉर्म और पढ़ने के लिए किताबें और फीस भी बहुत कम मतलब नि शुल्क जैसा ही समझें कि बहुत कम में बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा में भी सुविधा दे रहे हैं इस तरह से सरकार हमारी बहुत सारी मदद कर रही है सरकार से मैं थोड़ा सा यह उम्मीद करती हूँ कि वह बच्चों को अच्छा पढ़ने में तो आगे बढ़ा रही है लेकिन उनकी हाई स्कूल की जो हाई हाइयर जो एज़ुकेशन है उनका वह भी अच्छे से हो और वहाँ भी सरकार वैसे तो मदद कर ही रही है कि उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है जो अच्छे नम्बरों से पास होते हैं उन्हें भी जैसे लैपटॉप आदि देती है सरकार तो वह सरकार हमारी यूँ तो बहुत मदद कर रही है और इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और आगे भी यह सरकार यही बनी रहे ऐसी उम्मीद भी करते हैं धन्यवाद